गाडी पर्चेस न्हय

आं तुमी खंयसून आं खंयसून उलयता खंयचें शोरूम आं म्हापसा शोरूम आं म्हाका फिचर्स सांगूंक शकता कितें आसा तें एक्चुली आय वील प्रिफर हें मॅन्युयल आनी तुमचे कडेन कशें आं फॅक्टरी ऑपरेटेड काय पॅट्रॉल डिजल तशें कितें हायब्रीड तशें कितें आनी कितें ताका स्पॅर्स स्पॅर्स हें आसता ताका बॅटरी आसता काय एकूच बॅटरी ऑपरेटेड आनी कितके किलोमिटर वयता वन बॅटरी चार्ज हंड्रेड किलोमिटर आनी कितें स्पॅर बॅटरी आसता ताका फॉर लाँग डिस्टंस आनी कितें फिचर्स आसा एक्चुली एर बॅग्सू आनी एर बॅग्स आनी कॅमेरा कितके फ्रंट बॅक आतां पूण चार्जीस कितें आनी हाव टू पे कशे पे करपाचे बुकींग कितें एडवान्स बुकींग येना कितले दीस लागतले बूक एडवान्स बुकींग केला जाल्यार येवपाक गाडी आनी एडवान्स बुकींग कितले दिवचे पडटा मिनिमम ट्वॅण्टी लॅक्स आनी ताका आनी कितें फिचर्स आसा ओपन डोर वयल्यान बी तशे सनरूफ आं ओके आनी आनी कितें फिचर्स आसा तुमच्या हातून तशे स्पेश्यल कितें आसा